नहीं हमारे पास कोई भी पसंदीदा क्लासिक किताब या पुरानी कॉपी नहीं है मेरे पास पुरानी कापियाँ पहले हुई करती थी और कई सारे विशेष संस्करणों की हार्ड कापियाँ भी थी मैंने इन्हें अपने घर के आस पास के स्टूडियो और किताबों के दुकान से ख़रीदा था लेकिन यह समय बहुत पुरानी हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें इस में से ख़राब भी हो चुकी हैं इस लिए अब वह किसी भी कार्य में नहीं आती और मैं उसे रख भी नहीं पाती क्योंकि अब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं बची हैं